ह्या क्षेत्रान वेगळी वेगळीं सुकणी पळोवपाक मेळटां कावळो कोगुळ घार त्याच बरेबर आमकां पळोवंक मेळटा म्हणचे पेरट पोपट आतां हांगाच्यानच सुकणीं जेन्ना पळेता तेन्ना वेगळींच आनंद मेळटा कशें पद्दतीन ते उडटात कशें झाडार येवन बसतात कशें आपल्या लोकांक कशें आपयतात कु कु म्हणून को को क्रो क्रो अशें वेगळे वेगळें आवाज करून आपल्या आपल्या लोकांक ते आपयतात आनी एकामेकांचो एकवट पळोवन खूब बरें दिसता जशें कावळे तांकां कसले जेवण मेळ्ळे उपरांत आपल्या सगळ्या साथीदारांक आफोन काव काव करुन आफयता आनी सगल्यांक जेवण भेटयता हिंच तांची एकवट आमकां कावळ्यां मदीं ह्या सुकण्या मदीं पळोवंक मेळटां ताज्या उपरांत म्हटल्यार सगळीं सुकणीं जी आसा बळगां म्हण या कोगुळ म्हण वेगळो वेगळो कोगुळाचो आवाजूच वेगळो वेगळो तेंचो आवाज आयकापाक इतलो सुंदर दिसता कानार इतलो मजा येता आयकपाक सो वेगळींच आनंद मेळटा आनी पळयत जाल्या सुकण्यांचे भिरें जें आसा वयल्यांतल्यान वयता तेन्ना एक कळुन कळटा की एक सुकणें सगल्या सुकण्यांक घेवन एकाच वाटेन वता हाजो अर्थ सिंपल तांच्या मदीं एकवट आसा आनी हो एकवट आमच्या मनीसपणान आसपाक जाय आनी सुकण्यांक पळोवपाक दोळ्यांक एक वेगळींच उमेद मेळटा आनंद आनंदचो आनंद अशें म्हणल्यार कमी पडचे ना किद्याक तर ही सुकणीं आमकां मनशाची खरी जीण कशीं आसची हांचो अनुभव करून दितात